नमस्ते हाँ क्या क्या चाहिए बोलिए खाने में तो बहुत आइटम है जैसे पनीर दाल चावल पूड़ी सब्जी राइस छोले भटूरे बर्गर पिज्जा चोमिन क्या चाहिए आपको हाँ और

अरे इसका रेट तो बहुत ज़्यादा है तो आप क्या क्या लेना चाहती हैं उसी हिसाब से बता दीजिए जैसे कितना प्लेट लेना है चोमिन कितना प्लेट बर्गर ऑडर करेंगी तब तो

और वही मिठाई हर किस्म की मिठाई रसगुल्ले आप जो लेंगी ठीक है कितने प्लेट तो वही आपके बिल बना दूँ कि पेटीएम ओटीएम पे करेंगी तो कैस डिलौड़ी करेंगी कि पेमेंट मुबाइल पर डिलौरी करेंगी तो ठीक है नम्बर बोल दूँ तो इक्यासी बारह छाछठ जीरो दो सौ अस्सी है नंमर और ये हमेशा आप लेंगी कि एक ही दो बार लेंगी बस

और कोई बात मतलब क्या क्या चाहिए और ये चौमिन कितने प्लेट रहेंगे और बर्गर और वो मिठाई ओठाई जैसे मलाई वाला भी है और गुलाब जामुन और वाइट वाला भी है और बर्फी भी है और क्या बोलते ये पूड़ी मैदे वाली रहेगी या आटे वाली रहेगी ठीक है कितने कितने प्लेट करना है ये सब ठीक है पेमेंट पेमेंट हो गया है तब ठीक है तो कोरियर मैं भेज दूँ ठीक है नमस्ते हाँ सब कुछ है ठीक है नमस्ते